हमारे लिए त्यौहारों का आना एक उत्सव से कम नी होता हमारे परिवार में एक उत्सव ही सब से ज़्यादा मायने रखता है साथ ही साथ जैसे माँ अपना दीवाली हो गया रक्षाबंधन हो गया दशेहरा हो गया तो ये सब से ऐसे उत्सव माने जाते त्यौहार माने जाते हैं जिस में उत्सव उत्साह से भरपूर होते हैं हम लोग और दीवाली वी दीवाली के पहले आता है हमारा नवरात्रि नवरात्रि में हम लोगों का नौ दिन जो गरभा का आनंद मिलता है उसमें हम लोगों को काफ़ी जगह घूमने घूमने को मिलता है काफ़ी जगह घूमने के आनंद उठाते हैं हम लोग और साथ ही साथ में यहाँ पर जो नौ देवी रहती हैं भारत में जितनी भी नौ देवियाँ के अलग अलग मंदिर हैं हम लोग वहाँ पर जाते हैं और अम्बा जी आशापुरम माता सब से प्रसिद्ध जगा है हमारे यहाँ पर देवास सब से बढ़िया जगह है यहाँ पर ख़ूब हर्षोउल्लास से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है जिसमें नौ दिन डांडिया खेला जाता है और गुजरात में डांडिया का भी सब से अच्छा महत्व है तो डांडिया देखने का भी बड़ा मज़ा आता है वहाँ पर और साथ ही साथ में उसके बाद आता है दशहरा जो दशहरा पर हम लोग बीजा दशमी वाले दिन हम लोग रावण को देखने जाते हैं रावण दहन देखते हैं और कैसे हमारी पुरानी पीढ़ी हैं जो परशुराम जी हैं जिन पूरे चीज़े देखने को मिलती है और उसके बाद आती है हमारी दीवाली दीवाली पर पूरा परिवार ख़रीदारी में लगा हुआ रहता है पूरे घर को सजा सजा दिया जाता है बिल्कुल और साथ ही साथ में दीवाली वाले दिन हम लोग पटाखे भी फोड़ते हें और काफ़ी मज़ा आता है काफ़ी अच्छे तरह के पकवान खाने को मिलते हैं काफ़ी तरह के मिठाइयाँ मिलती है और कई लोगों से उस टाइम पर मिलना होता है कुछ दोस्त जो रहते बाहर रहते हैं इंदौर के बाहर रहते हें हमारर मध्य प्रदेश के बाहर रहते हैं कुछ भारत के बाहर भी रहते हैं तो उन दोस्तों से भी मिलना होता है और दीवाली के पर्व पर वो आते हैं मिलते हैं परिवार के कुछ लोग हम लोग हम लोग घर के बड़े रहते हैं कुछ तो हम लोग मिलने जाते हैं और कुछ घर घर पर आते हैं मिलने घर के बड़ों से तो वो ये जो पर्व रहता है उत्साह और हर्षोउल्लास से मनाया जाता है और त्यौहार जो होते हैं वो हर्षोल्लास से मनाने के लिए आते और एक बताया मिलने मिलना जुलना सारी चीज़े बताई जाती हैं दर्शाई जाती हैं और ये हमारे भारत की संस्कृति का आधारभूत है त्यौहार ही हम लोगों का एकता में बांध के रखा त्यौहार ने ही और साथ ही साथ में तैयारियाँ भी हम लोगों की सभी अच्छी होती हैं